थोड़ा सर थोड़ा चावल लेना था जैसे चौबिस कैरेट हो गया बासमती हो गया पुलाव वाला हो गया चावल वह लेना है जैसे तो उसका रेट ओट हमको बनिया से समझा कर बताइए अच्छा अच्छा और

अच्छा और कोई चावल है हमको घर में शादी भी है न तो इसलिए चावल को ज़रूरी पड़ता है यह चावल लें इसीलिए पूछ रहे हैं कि कौन सा चावल कैसा रेट का है हमको या तो हम लोग के यहाँ तो चौबीस कैरेट वाला लोग ज़्यादा खाते हैं न जैसे खुशबू वाला चावल है तो उसका रेट कितना पड़ रहा है साठ का बनाएँगे तो बनाएँगे तो अच्छा चावल बनाएँगे कि खाएगा कुसुम से तो नाम लेगा कि बढ़िया चावल है

अच्छा तो उसका रेट कितना है पैकिट पर कुछ कम होगा जैसे पच्चीस के जी वाला हो गया पचास के जी वाला हो गया तो उसका रेट या कम बताइए ठीक है तो कल आएँगे ठीक है ठीक है ठीक है न सुनिए न ठीक है तो कल आएँगे ठीक है रखते हैं